हेलो अहाँ अहाँ मतलब कि ओलासँ बोलै छिए हमरा नओ तारीखके जाइके हइ जनकपुर घुमैके खाली छै कि नहि अहाँके बताउ आओर कि अहाँ कतना पइसा लेबै हमरा नओ बजेसँ लेकरके हमरा जाइके हइ जनकपुर आओर अहाँ बताउ अहाँ की पइसा कहै छिए अहाँ रुपैआ कहै छिए हमरा जाइके हइ घुमऽ तऽ अहाँ हमरा एहि एड्रेसपर आबि जाएब सीतामढ़ीसँ हमरा जाइके हइ जनकपुर जनकपुर जाइके हइ तऽ लोकेशन हम अहाँके भेज देब अहाँ ओ लोकेशनपर चलि आएब